میں کسی بھی گانے کو چننے سے پہلے میں اس میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہ کسی کے خلاف مذہب کے خلاف لیرکس تو نہیں ہیں کسی دیش کے خلاف تو نہیں ہیں کسی ایسے اس میں کچھ ایسی چیزیں نہ ہوں جس میں گالی گلوج یا کچھ ایسی چیزیں ہوں جس میں کسی کو ٹھیس پہنچے تو میں ایسے گانے کی تلاش میں رہتا ہوں جو ایک بہتر طریقے سے بہتر ڈھنگ سے پرفام کر پاؤں اور مجھے بھی وہ چیز اچھی لگے جو میں بہتر ڈھنگ سے گا پاؤں تو اس لیے میں ایسے گانوں کی تلاش میں رہتا ہوں جو جن کے لیرکس اچھے ہوں جن کی صحیح سے ڈھنگ سے پریپئر کیا گیا ہو صحیح ڈھنگ سے لکھا گیا ہو تو میں ان گانوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں میں ان گانوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں پریکٹس بھی کرتا ہوں ان گانوں کی گھر پر بھی پریکٹس کرتا ہوں اور اسٹوڈیو میں بھی پریکٹس کرتا ہوں بس